टेक्नोलॉजीके बारेमे जहाँ तक हम बताउ अहाँ सब के एगो जे समय रहलै हमरा सबके ओहि टाइममे जे बच्चा सब रहै तऽ ओ उतना टेक्नोलॉजी के लाभ नऽ उठा पौलकै अभी तऽ हय अभी के डेटमे जे हय मतलब बच्चा जनम लैत अछि आ टेक्नोलॉजी से तुरन्त जुड़ जाय इ अछि तुरत मतलब टेक्नोलॉजी ओहि टाइम मे नऽ रहै जेकरा कारण बहुत आदमी एहिसे पीछे रह गइलन आजकल के डेटमे हय कि मतलब टेक्नोलॉजीके कारण दुनिआ के कहाँ आज चाँद पे चल गेल तऽ दू दुनिआ चाँद पे चल गेल आ उहे टेक्नोलॉजी हय जे इहाँ घर बैठल हम बिदेश मे आदमी से बात कर लै छी बीडियो कॉलिंगके माध्यम से हमसब घर बैठल उहाँ के लोक के पहिले तऽ हमसब सोच भी न सकैत रहली कि केकरो घर बैठल कहीं दूर दोसर देश परदेश मे बैठल रहथिन हुनका हमसब देख पेबै आ जे आज टेक्नोलॉजीके चलते जे हय जे हमरा सबके जीवन मे बदलाव लेलखिन

फाइव जी आब आबि गेल छै आओर टेक्नोलॉजी मे तऽ आओर जादा मतलब वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ते जायत अछि आ जो भी टेक्नोलॉजी मे बदलाव अबै छथिन लएल हय टेलिकॉम कम्पनी सब छै घर बैठल अहाँ खाना ऑर्डर करके मंगा सकै छी घर बैठल समान किराना के कपड़ा लत्ता मंगा सकै छी घर पे बहुत सारा एहेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हय कि इहाँ घर बैठल अहाँ कुछ भी कर सकै छी इहाँ जे पेंडेमिक कोरोना रहै ओहिमे लोग घर बैठ के पैसा कमेलकै एहि टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूट्यूब एगो एहेन प्लेटफार्म हय जेकरा माध्यम सऽ लोग करोड़ो लाखो अरबो कऽ रुपैआ कमा रहल हय बहुत टेक्नोलॉजी पहिले रहै पीछे अब बहुत आगे लोक के ले गेले आओर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढिए रहल हय